अ हेल' बाजै

जेनेबा नों मा फाननानै होगोन जौ मालाथो फानगोन मोसौखौलाय होमब्लालाय आं होमब्लालाय आं गाबोन सबनिहा नोंनो हरग्रोनांसिगोन आरो फैसाखौ ने दे दे जानान

जोंनाव दे जागोन दे आं गाबोन दिहुननानै होनोसै नोंनो जाल्लासो लै गाबोन सबनिहाफोर नायदो दे जागोनलै अ जागोन देलै जागोन जागोन दे

बेनथ' जादोंलै

दे दे जागोन दे दे जागोन गासिबो दे

दे आं माबायावलै दसथा नङाब्ला खुलिया दसथासोआवसो खुलिगोन बेना अ अ दे जागोन दे आं दसथायाव थांगोन दसथायाव खुलिबावा जोंना लकेल बेंकआ सारायदसथायावसो खुलियो ओं दे हाबालै मलाव गारबाय आं मलाव हाबनायखौ दे